जी सर नमस्कार हाँ हाँ एस के एल कॉलेजसँ बाजि रहल छी बढ़िआँ बढ़िआँ सभ आशीर्वाद छै अहाँ सभके हूँ एकटा हमर कॉलेजके सीनियर स्टाफ छलखिन उ कहलखिन जे मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर घुमै लेल जाइके छलै तऽ ओहिठाम एकटा मन्दिर छै गरीबनाथ मन्दिर तऽ ओइके बारेमे कनि जानकारी चाही छलऽ अहाँसँ कि अहाँ बतेबै एखन फ्री छियै अच्छा अच्छा हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा हूँ हूँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा ओ ओइ मन्दिरसँ अहाँके गाम कतेक किलोमीटर पड़ै छै लगभग

हूँ हूँ हूँ हूँ

हाँ हाँ अच्छा तहिया न्यास बोर्डके अध्यक्ष वएह रहथिन ने ठीक छै तऽ फेर आबै छी तऽ अहाँसँ मुलाकात करै छी हूँ जी जी ठीक छै जी जी ठीक छै ठीक